यहाँ इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है सब लोग नहाने आते हैं और बहुत ढेर सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ और संगम है तीनों नदियाँ है भाई सब लोग आते हैं यहाँ पे कीर्तन भी होता है दस पाँच लोग ढोल हरमोनिया लेके गाते हैं बजाते हैं और यहाँ मंदिर भी है बहुत ज़्यादा सब लोग जाते हैं भजन गाते हैं और बहुत दूर दूर का लोग आते हैं नहा धो के पूजा पाठ करते हैं और यहाँ बहुत ढेर सारी कंपनियाँ हैं सब लोग भाई जाते हैं ड्यूटी करते हैं और यहाँ दिया भी बनता है कुल्हड़ उल्हड़ भी बनता है और बहुत ढेर सारे मंदिर भी हैं पूजा पाठ लोग करते हैं जाते हैं यहाँ गंगा भी है लोग नहाते हैं नहा ओ के पूजा पाठ करते हैं और यहाँ गाड़ी घोड़ा टरक भी चलती है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है बस चलती है ट्रेन भी चलती हैं इलाहाबाद में बहुत कुछ यहाँ पे है